असें पंक्षी दी जेह्ड़ी अवाज़ ऐ पक्खरूएं दी बड़ा गै शैल लगदी ऐ साढ़े घरा कोल साढ़े जेह्ड़े पक्खरू न बड़े पक्खरू आंदे साढ़े घरा कोल और बोलदे अवाज कड्डदे बड़ी शैल अवाज कड्डदे इत्थै साढ़े घरै कोल सवेरै सवेरै जिसलै अस उट्ठने आं साढ़े इक बूह्दटा ऐ साढ़े घरे कोल बूह्टे न साढ़े घरे कोल सरी दा बूह्टा ऐ अम्ब दा बूह्टा ऐ अमरूद दा संतरे दा उं'दे सारें पर पंक्षी बैठे दे होंदे सवेरै सवेरै बड़ी शैल अवाजां कड्डदे होर सुनने च मतलब बड़ा अच्छा लगदा ऐ सुनने बिच्च पंक्षी बोलदे फिर अस उ'नें गी सवेरै बड्डै पैह्र जिसलै उट्ठने होन्ने आं बड्डलै उट्ठियै पैह्लै अस उ'नें गी दानें पान्ने होन्ने आं फिर पानी पान्ने होन्ने आं फिर उं'दी अवाजां सुनने होन्ने सुनना बड़ा अच्छा लगदा उ'नें गी अवाजें गी पंक्षियें गी पक्खरू फिर तोते आंदे ऐं साढ़े इत्थें साढ़े बेह्ड़े बिच्च मतलब जेह्ड़े साढ़े बूह्टे लग्गे दे न ओह्दे पर तोते आंदे न फिर

ते पंक्षिये न जेह्ड़े पक्खरुएं नै पूरे मतलब अपने घर बिच्च उं'दै बास्तै पानी होर दाना पाना चाहिदा जिन्ने बी मतलब घर लोग न उ'नें गी पाना चाहिदा असें ते पक्खरुएं दा बड़ा गै शैल लगदा कि उ'नें गी दाना अस सवेरै जिसलै उट्ठनें अस अपने मतलव बेह्ड़े बिच्च जन्ने होन्ने असें ते बड़ा शैल लगदा मतलब सारे एह् कम्म पाना चाहिदा उ'नें गी उ'नें बचैरें कोई मंगियै थोह्ड़े लैना कोई उ'नें गी पाङन ते खांगन पाने कन्नै गै खांगन उ'नें बचैरें साढ़े अंदरों जां मंगियै थोह्ड़े लैना असैं गै उं'दी दिक्ख भाल करनी चाहिदी सवेरै किन्नें शैल लगदे ऐं जिसलै बोलदे ऐं बोलना बड़ा अच्छा लगदा बड़ा गै शैल लगदा उं'दा बोलना साढ़े घर बिच्च जिन्ने बी हैन जेह्ड़े बच्चे न मेरे ओह् बी सवेरै उठदे सारें बच्चें गी दानें पांदे ओह् बी पांदे दाने में बी पान्नी होनी ओह् बी पांदे होर मेरे बच्चे बी पांदे मेरा घरे आह्लां बी पांदे सारे पांदे साढ़े घर पंक्षियें गी दानें होर अस सोचने कि साढ़ै जैदा कोला दा जैदा पंक्षी आन साढ़ै घर बिच्च आन साढ़ै बूह्टे न लग्गे दे उत्थै बैठन बोलन बड़ा गै शैल लगदा जिसलै अस सुनने आं उं'दी अवाज सवेरै पंज बज़े तै ओह् बोलदे फिर कोयल पंक्षी बोलना शुरु होई जंदे न उसलै बोलना शुरु होई जंदे होर अस बी उट्ठी जन्ने फिर जिसलै अवाज सुनने साढ़ा मन बी बड़ा जैदा खुश होंदा फिर फिर मन करदा अस उठचै उ'नें गी दिखचै फिर इ'यां बड़ा शैल लगदा ऐ

उ'नें बी साढ़े जेह्ड़े कोल आह्ले पड़ोसी न उ'नें बी घरै बिच्च लाए दा अपनै इक डब्बा जेहा च पानी पाइयै उ'नैं पंज छें गी पाए दा पक्खरुएं गी ओह् दाना पांदे रोज साढ़े जेह्ड़े कोल आह्ले न उ'नें बी पांदे न ओह् बी पांदे न साढ़े सारे गै मतल इत्थूं दे रौह्ने आह्ले न जैदातर सारे पांदे मतलब सुनदे अवाज सारे उट्ठियै बैठदे साढ़े अग्गैं पिच्छें किन्ने शैल प्रयावरण जिसलै बोलदे ना बड़ा गै शैल लगदा फिर पूरा गै बड़ा गै शैल लगदा किन्ना अस अपने पिछें गल्ल करने आं साढ़े कोल जेह्ड़े पक्खरू न किन्ने शैल लगदे न अ'सें गी बोलदे मिगी एह् जेह्ड़ी ऐ ना चिड़ियां ओह् जेह्ड़ी चिड़ियां होंदियां मिगी बड़ियां शैल लगदियां साढ़ै कोल दिक्खने अस इ'यां पता निं कुत्थूं कक्ख चुक्कियै लेआंदियां होर आलड़े बनांदियां में सोचनी कि कि'यां उ'नें मतलब किन्ना दमाक ऐ उं'दे बिच्च मतलब मतलब केह् ओह् कि'यां बनांदिया असें जेह्ड़ा इंसान बनाना थोह्ड़ा मुश्कल इंसान कोला दा जेह्ड़ी चीज बनाना मुश्कल होई जंदी होर ओह् इक जेह्ड़ी चिड़िया ऐ ओह् कि'यां बनाई लैंदी ऐ अस दिक्खने आं मतलब चुंज कन्नै फड़ियै ओह् आनदियां कक्ख होर ओह्दै कन्नै अपने आलड़े जेह्ह् बुनदियां इ'यां पता निं इ'यां कि'यां बनांदियां कोई समझ निं लगदी भला इ'यां भगवान नै उ'नें गी मतलव दिक्खो हां किन्ना उ'नें गी दित्ते दा ऐ उं'दे अंदर दमाक किन्ना दित्ते दा होर उं'दे बच्चे जिसलै चूं चूं करदे किन्ने शैल लगदे असेंगी साढ़े कोल बूह्टे पर बड़े शैल आलड़े उ'नें लाए दे होर बड़े इ'यां मतलब बड़े अच्छे उं'दे बच्चे बी चूं चूं करदे ओह् जेह्ड़े पक्खरू बड्डे न चिड़िया ओह् बी बड़ी करदी तोता बी कबूतर बी बोलदे ते छतें पर बी बोलदे केईं बारी छत पर बेहियै बोलदे फिर अम्ब दे बूह्टे पर बोला दे होंदे केईं बारी सरींह् दे बूह्टे पर बोला दे होंदे पक्खरू केईं बारी साढ़े पिच्छें अमरूज दा बूह्टा ऐ लग्गे दा केईं बारी ओह्दै बिच्च बी बोलदे मतलब बड़ा गै मतलब सुंदर लगदा इ'यां बड़ा सोह्ना लग्गदा कि साढ़े मतलब भगवान नै इन्ना शैल पंक्षी मतलब पक्खरू किन्ने शैल बनाए दे असेंगी बड़े गै शैल लगदा एह् चीज